खेल समय के साथ विकसित होते हुए हैं पहले यहीं शहर में खेलते थे आज कल शहर से फिर मोहल्ले गए मोहल्ले से फिर यह गाँव गए यह गाँव से फिर किसी ने देख लिया कहे रहे यार यह लड़का तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है इसको ऊपर ले जाना चाहिए उसकी नज़र पड़ी और वह ऊपर उठ गया लेकिन आज भी ऐसे हैंगे जो बहुत से खेल विकसित नहीं हो पाए इनको भी लेकिन अपन को सोचना पड़ेगा यह भी कुछ आगे उठें कुछ इसके लिए अपन को तैयारी करना पड़ेगा मेरे दिमाग में बहुत से आइडिया आते हैं लेकिन क्या करूँ मैं एक माध्यम और इस इतने ही पाता तो मैं नहीं कर पाता लेकिन मैं सोचता हूँ यह गेम भी आगे बढ़े अगर मुझे एक और एक बार मौका मिले यह सारे गेम मैं उठाने की सोचता हूँ जो मैंने बचपन में खेले जो आज विलुप्त हो चुके हैं जैसे कि गिल्ली डंडा गड़ा गेंद यह सब विलुप्त हो चुके हैं पर इनको मेरेको उठाने की मैं सोच रहा हूँ के पर मैं उठा नहीं पा रहा हूँ